हमरा सबके जे यहाँ है न कलाकार सबके एक से एक गायक है एक से एक लड़की है रंगोली बनाबे हेतनि इसकुल मे चित्रकला बनबै हेतनि मूर्तिकार छथिन आओरों आहाँकेॅं कहै छी सुन्दर से सुन्दर स्टेज सजाबे के काम करऽ जेतनि हँ जैसे की शादी मे भेल मड़बा सजाबे बला काम भेल लड़की सबके ब्यूटी पार्लर बला काम भेल सिलाई कटिंगके काम भेल तऽ कलाकार के मतलब जितना जते कलाकार बा हमरा सबके यहाँ कला के कमी ना है बहुत कलाकार सब सब है मूर्ति बनबै हेतनि माटी के हमरा के यहाँ एगो तऽ कलाकार एहन है की जेहन कहबै मूर्ति तेहन बना देथिन अहाँ कहबै की हमर फोटो ले लू आ हमरा एहन नीक फोटो बना दू तऽ एकदम वैसने नीक फोटो बना दीहन आ साजन आर्ट एगो बा इतना सुन्दर हमरा जिला मे सबसे फ़र्स्ट बा हुनकर स्थान साजन आर्टके मतलब एते सुन्दर ओ मूर्ति बनबै छथिन एकदम जेहन चाहबे तेहन आकार के मूर्ति बना दै छै तऽ कहबै की अहाँ मिट्टी मे बनाऊ तऽ मिट्टी मे बना देतै आओर जे कोन चीज कहै छै प्लास्टिकके कहबै प्लास्टिक मे बना देल जेतनि आओर का कहै छथिन हिनकरा ई पी ओ पी पी ओ पी मिट्टी के जैसे अपना सबके यहाँ सलेस स्थान बनलै हँ ई सलेश बाबा के मूर्ति इतना सुन्दर बनेलथून हँ इतना सुन्दर बनेलथून हँ जाके देखबै हाथी तऽ बुझै जेतैन जे अब बोल देतै आ मूर्ति सब जे छै सलेस बाबा के छै इतना सुन्दर है कि ओ बुझत की अब बोल देतै ओ कलाकार भऽ गेल आहाँके ओ जे हमरा सबके यहाँ डूमरी के ई कथी राजवंशी जाट राजवंशी जाट एते सुन्दर मतलब लिखावट बा हुनकर जेकि पूछू मत हमसबके जे है डब्लू पी ओ के बनलै है वहाँ महात्मा गांधी के चित्र बनेले हथून झाड़ू कैसे साफ करे के बा ओहिसँ लेकिन जैसे जैसे हमर सफाईकर्मी सब जोन कारण ओहि तरीकासँ ओ अपन चित्र बनाके दर्शा देलै जेथून रोड बहारे के मतलब महात्मा गांधी केना रोड बहारले छथून सफाइ पर स्वच्छता पर तते सुन्दर से सुन्दर कलाकार हमर सबके जैसे घर मे पूतोहू भेलथून बेटी भेलथून रंगोली बनेथून पर्दा पर अपन अपन फूल बनबै जेतैन तऽ कलाकार के हमरा इहाँ कमी नै है